पैघ भाइ जे छै ओ अपन कागजात नहि दै लए चाहय छोट भायके उसबके भी ध्यान रखनाइ छै कारण ओ साफ कहय छै पैघ भाय जे भी छै समेट कए राखले छै आओर छोट खास कए देखय लए नहि चाहय छै ओ खाता खेसरा रकबा से पर भी ध्यान देने छै सब बात कएकए अहाँ सब करियौ अइपर जे कोनो गुञ्जाइश दोसर भी लगाबियौ जे अकेला अकेला काज भए जाइ तब आओर सबके कागजात फ्रेश भए जाइ ओ कागजात भी फ्रेश करना अहाँके योजना छियै काम छियै ओराहेपर तऽ निर्धारित छै लोग जेनाकि बहुत तरहके एखनो नहि भेट रहल छै किछो कोनो कागजात खोजय छियै तऽ नहि भेटय छै पैघ भाय जे छै उ राखि लेले छै आओर उ नहि दए रहल छै तऽ एकर योजनामे भी किछु एहन निकालनाइ जरूरी बात छियै आओर विशेष अधिकतर अहिने सम्भावना मिलत तऽ हम कहय छी आओर लोग कहि सकइए बहुत छै लोक जे कहि सकइए सब बात अइमे बुझबय जे ई अक्सरहाँ छै सब आदमीमे ई जे छै भाँज लागल छै बड़ा बड़ा घरैना लड़ि रहल छै झगड़ि रहल छै ओकरा नहि भेट रहल छै कागजात नहि दै छै दै लए चाहिते नहि छै निकालै लए चाहिते नहि छै तै दुआरे की लोग जमा नहि कए सकलय की अथीके हल्ला भी उठलय से नहि कए सकलै तब बात भेलय लेकिन दैके लेल नहि दए सकलय तैयो ने देलकइ कागजात बहुत्ते जमा नहि भए सकलै ओइपर भी अहाँ सब ध्यान दैके काम करबय जे बात हइ ईसब

जेना बुझाबइए जे एनामे तऽ सरकारी भूमि भए जेतय नहि बनलाके बाद की कयल जाइ लोक बैसल छै छोटका भैयारी तऽ चाहय छै जे हम फाइनल कए ली लेकिन बड़का हुअए नहि दै छै कानूनी व्यवस्था एकरापर कयल जाइ सब सम्भावना कयल जाइ जैसए की इस ठाँसँ भ्रष्टाचार जे मिट सकइए आओर अहीँ मिटा सकय छी हँ ओ सम्भावनापर ध्यान दएके काम करियौ होइत रहतय सब कागजात मिल जाना चाही सबके जिम्मामे जमीन तऽ छै कब्जामे लेकिन कागज नहि छै हूँ मोटेशनपर जे ध्यान देल जाइ सरकारके ध्यान होना चाही सब बातपर जाहिमे बिचौलिया सब पैसा बेसी खाइके ख्यालमे भी छै बिचौलियापर भी ध्यान देल जाइ सरकारी स्तरसँ काम होना चाही

सब उ सरकारीसँ होना चाही कराबियौ जते जल्दी ईसब काज करेबय सरकार तऽ बनियेँ गेल यऽ बनेबे करब सब दिन चाहे जे हइ जय हिन्द जय भारत